असां सभेई दोस्त टूर ते वञण जो सोचे रहिया आहियूं ऐं हिन करे मां सभिनि खां दरख़ास्त कई आहे त सभेई पंहिंजो पंहिंजो पास्पोट खणी अचिजो ताकी जांचे ॾिसूं त सभिनि जा पास्पोर्ट सही त आहिनि किथे कंहिंजो पास्पोर्ट एक्सपाएर त न थी वियो आहे या वरी कंहिंजे पासपोर्ट में ॿीं त का दिक़त न आहे ऐं जंहिं वटि पास्पोर्ट न आहे त उहो वञी फारम भरे पास्पोर्ट ऑफीस में जमा कराए ऐं सभिनि जा पास्पोर्ट बि जांचे अपडेट कराइण लाइ पास्पोर्ट ऑफीस वेंदासीं